तव्हां अॼु पंहिंजे जिंदगीअ जे बाबति अहिवालु ॾियो मां पंहिंजे जिंदगीअ बारे में ॿुधाइण वारी आहियां मुंहिंजो नालो नीलम अशोक मधनानी आहे मां सतावीह मार्च में पैदा थी आहियां उणिवीह सौ नवे में त मां मुंहिंजो मुंहिंजो एड एडुकेशन जो कुझ बि ईअं न हुयो की मां अॻिते पढ़दमि वॾी थींदमि मां पढ़ाई कंदमि त मां नेशनल सदर स्कूल में एडमिशन वरिती जिते प्रमोद सर मूंखे एडमिशन ॾिनऊं हुननि जे बदोलतु मां अॼु स्कूल में पढ़ी लिखी वॾी थी आहियां हुननि मुंहिंजो अंदरि वञी करे इंटरव्यू वरितऊं लेकिन मां इंटरव्यू ॾियण लाइ राज़ी न हुयमि जॾी मां जाम नंढी हुयमि त हुननि मूंखे उत्सायो की न बेटा तूं इंटरव्यू ॾींदीएं जीअं जीअं तोखे पुछंदा वेंदा पाण साम्हूं टीचर क़्वेशचन तूं हुनमें आंसर ॾींदी वेंदीअ ऐं साम्हूं तुंहिंजे खिलौना रखियल हूंदा तूं उहो खिलौना ॾिसी करे मूंखे ॿुधाइंदीअ की हिनखे छा चइबो आहे फ्रूट जो नालो छा आहे हीअ छा आहे त सर मूंखे हिमत ॾिनईं तॾहिं वञी अंदरि वञी मां मैडम खे साम्हूं बीह रही सघियमि ऐं हुननि खे सुवाल जा जवाबु ॾींदी वयमि त हुनखां पोइ मूंखे ख़बर न हुई की मैडम मूंखे एॾो वॾो गिफ्ट ॾींदी ऐं मूंखे चॉकलेट बि ॾींदी त मां जाम ख़ुशि थी वियमि हुनखां पोइ मां स्कूल में वञण लाइ एॾो उत्साह थींदी हुयमि की मूंखे स्कूल में वञिणो आहे त मम्मी खे चवंदी हुयमि मम्मी मूंखे स्कूल मे छॾे आ त मम्मी मूंखे स्कूल में छॾे करे इंदी हुइ जिते मां लिखण लाइ शुरूआत कई पहिरियों त मूंखे लिखण कुझ बि न ईंदो हो पोइ टीचर हथ पकिड़े मूंखे लिखाइण चालू कयो पोइ धीरे धीरे मां ए लिखण लॻमि ए खां पोइ बी लिखण लॻियमि त टीचर बि ख़ुशि थियण लॻी की हा धीरे धीरे इहे सभु पाण ई लिखे थी पाण ई करे थी पोइ हुनखां पोइ जीअं जीअं मुंहिंजो जूनियर सीनियर थी वियो पोइ मां फर्स्ट में पहुंतमि फर्स्ट खां त फोर्थ ताईं पोहची वयमि मां वॾी थी वयमि लेकिन पढ़नि अॻिते वञण लाइ सेकंडरी लाइ मूंखे जाम तकलीफ़ थी वई छो जो फीस हुते वधीक हुई पंज फिफ्थ स्टैंडर्ड खां पोइ त मां कंहिंखे हेल्प वरिती सर खे चयो सर मूंखे हेल्प कयो प्रिंसिपल हुयो सर जो स्कूल जो त हुननि खे रिक़्वैस्ट कई की मूंखे अॻिते पढ़िनो आहे की तव्हां मुंहिंजी मदद कंदा त मां अॻिते वञी करे पढ़ी सघंदमि त सर पंहिंजे ट्रस्टियुनि सां ॻाल्हायो चयो हिन ॿारु खे पढ़िनो आहे हिनखे अॻिते वधिणो आहे त तव्हां प्लीज़ हिनखे हेल्प कयो असां जी सिंधी ॿारु आहे सिंधी पढ़ंदो अॻियां त असांखे ॾाढी खुशी थींदी त ट्रस्टी पाण में ॻाल्हायो पोइ मुंहिंजे पैरेंट्स खे बि सॾु कयऊं मम्मी डैडी खे पुछियो तव्हांखे छा तकलीफ़ अथव तव्हां जी ॿारु पढ़ण चाहे थी तव्हां हुननि खे पढ़ाईंदव अॻियां त मुंहिंजे मम्मी डैडी बि चयऊं हा मां पढ़ाईंदसि हिननि खे अॻियां वधिणो आहे हिनखे पढ़ण जी जाम इच्छा आहे त तव्हां महिरबानी करे हिन जी इच्छा पूर्ण कयो त ट्रस्टीअ सोचऊं हा चयो पोइ पोइ ॿाहिरि अची करे मां त नंढी हुयमि मूंखे सम्झि में न आयो पोइ मूंखे मम्मीअ वञी घर में ॿुधायो तुंहिंजी स्कॉलरशिप थी वई आहे तोखे प्रिंसिपल आहे न एग्री कयो त तोखे अॻिते वञी तूं पढ़ंदीअ फिफ्थ में वञी करे त जीअं रिज़ल्ट आई फोर्थ जी त मां ख़ुशि थी वयमि मां चयमि हाणे मूंखे रिज़ल्ट मां हाणे मूंखे एडमिशन मिली वेंदी फिफ्थ में वेंदमि पोइ हुते वञी करे बीठमि फॉर्म भरियो मुंहिंजे डैडीअ फॉर्म भरियऊं पोइ मूंखे एडमिशन मिली वई पोइ मां फिफ्थ में अंदरि हली वियमि क्लास में पोइ क्लास में वेहण खां पोइ मूंखे टीचरूं जाम प्यारु करण लॻियूं अॻिते वञी मूंखे पढ़ाइण जी कोशिशि करे लॻियूं मां धीरे धीरे मूंखे इंट्र्स्ट अची वियो पढ़ण में पोइ धीरे धीरे फिफ्थ खां पोइ मूंखे सिक्स्थ में सिंधी भाषा अची वई जिते असांखे सिंधी ॿोली ॻाल्हाइणी हुई त मां सम्झी न सघियमि सिंधी कीअं ॻाल्हाइबी आहे पहिंरो असांजे घर में मां सिंधी न ॻाल्हाए सघंदी हुयमि त जीअं सिंधी कोर्स जो असांखे अपअ न असांखे मिलियो स्कूल में चवण लाइ सिंधी भाषा ॿोली तव्हांखे चवणी आहे त मां पहिरों हिचकाईंदी हुयमि सिंधी चवण में जाम शरमाईंदी हुयमि पोइ धीरे धीरे मूंखे टीचर जेकी सिंधी भारती भटीजा टीचर हुई त हुननि मूंखे सिंधी सेखारियो चई तूं सिंधी आहीं त तोखे सिंधी ॻालाइणी खपे त धीरे धीरे मां पंहिंजो नालो चयो मुंहिंजो नालो नीलम आहे पोइ टीचर मूंखे अॻिते अॻिते सेखारींदी वई पोइ धीरे धीरे लैसेंस चालू थी विया जिते असांखे सिन्धी ॿो ॻालाइणी इ हुई ऐं सिंधी लिखणी बि हुई देवनागरी में त धीरे धीरे जीअं टीचर असांखे पढ़ाईंदी हुई तीअं असांखे मूंखे इंटरेस्ट इंदो वियो सिंधी भाषा चवण लाइ पोइ मूंखे सिंध अ टीचर चयईं त सिंधी एलोकेशन कॉम्पिटीशन आहे तोखे हिनमें पार्ट खणिणो आहे त मां चयो हा मां पार्ट खणंदमि टीचर त मां धीरे धीरे हुनखे प्रैक्टिस कयो घर में सुबुह शाम ॾींहुं राति मां सिंधी ॻाल्हाइण जी कोशिशि कई त मां जिते जंहिं ॾींहुं ते मुंहिंजो कॉम्पिटीशन हुयो त मां कॉम्पिटीशन में पार्ट वरितो हुते वञी सभिनीनि जे साम्हूं मां सिंधी ॿोलीअ में माइक में ॻाल्हायो ऐं मुंहिंजो ई ॻालाइण हुयो ॿुधण में मूंखे पाण खे ई ॾाढो ख़ुशी पई थिए की मां अॼु सिंधी ॻाल्हाए सघंदी आहियां हीअ सभु मुंहिंजे स्कूल में मूंखे टीचरनि सेखारियऊं हुननि जी सहायता सा मां सिंधी अॼु बि अॼु ताईं मां सिंधी बराबरि ॻाल्हाए सघंदी आहियां ऐं लिखी बि सघंदी आहियां पोइ जीअं जीअं टैम जीअं जीअं थींदो वियो फिफ्थ सिक्स्थ सैवंथ एट्थ नाइंथ थियो पोइ टैंथ आयो टेंथ ते त सेंटर ईंदो आहे पोइ उते वॾा वॾा वॾियूं पढ़ायूं हुइयूं बुक्सूं बि महांगियूं हुइयूं त तंहिंमहिल मूंखे वठण लाइ कुझ बि हिमत न हुई घर में थोरो प्रॉब्लम हुयो ऐं मां हिकिड़ी छोकिरी आहियां घर में त हिन करे मम्मी डैडी खे प्रोब्लम पइ थिए बुक्स वठण लाइ क्लासेस में अटेंड करण लाइ त मां घर में ई पढ़ंदी हुयमि स्टार्टिंग खां वठी त जीअं टेंथ लॻो त मां क्लासिस में मम्मीअ खे चयो मां टेंथ आयो मुंहिंजो सेंटर बि अचिणो आहे त मूंखे क्लासेस जी बि ज़रूरत आहे ऐं फीस बि भरणी आहे ऐं हुते बुक्स बि वठिणा आहिनि त मम्मीअ चयो ठीकु आहे असां स्कूल में सर सां ॻाल्हायूं था हुननि खे चयूं था त की असांखे हेल्प कयो त वरी असां प्रिंसिपल वटि वियासीं चयूं भाइ महिरबानी करे हिननि खे हेल्प कयो सेंटर लॻण वारो आहे टेंथ आहे न त हीअ सॼो जेको हिन पढ़ियो आहे सभु अॼायो वेंदो त वरी हुननि मीटिंग खयऊं चईं हीअ उहेई ॿारु आहे जंहिंखे असांखे फिफ्थ चवण आई हुई दरख़ास्त कई हुयईं की महिरबानी करे असांखे पढ़ायो हिन ॿारु खे अॻिते वधण लाइ असांखे हिनखे मदद करणु खपे त हुननि जे मदद सां अॼु मां टेंथ पास कयो सुठियूं मार्कियूं आयूं हुननि जी बदौलत मूंखे पढ़ण जी अञा इच्छा थी त हाणे हुते ट्वेल्थ ताईं हुयो कॉलेज में त मां मुंहिंजी इच्छा थी मां टेंथ खां पोइ इलेविन ट्वेल्थ बि कयां त एलेविंथ ट्वेल्थ बि मां पूरो कयो उननि जे सहायता सां स्कूल जे तरफ़ां मूंखे स्कॉलर्शिप बि ॾिनऊं ऐं मुंहिंजी ॾाढी मदद बि कियऊं स्कूल जी तरफ़ां मूंखे बुक्स बि ॾिनऊं जिते मूंखे उन्हनि खे बुक्स पढ़ी करे वापसि ॾियणो हुयो वरी नैक्स्ट इअर मूंखे हू बुक्स वठी करे वापसि ॿिए दर्जे लाइ बुक्स बि ॾिनऊं ईअं मूंखे स्कूल मां जाम जाम हेल्प मिली पोइ हीअं मुंहिंजो जीअं ट्वेल्थ थी वियो मूंखे पासे वारनि चयो ट्वेल्थ में छा थींदो आहे तूं हुनखे अॻिते पढ़ाए मुंहिंजे मम्मी खे चयऊं त अॻिते पढ़ण लाइ मूंखे हुनमें तेरहं चोॾहं मां स्वामी में एडमिशन वरिती त हुते वधीक खर्च न हुयो त मां तेरहं चोॾहं पार करे वयमि जीअं पंद्रहों आयो त हुनमें वधीक खर्च चालू थी विया पहिरियों हुन जी फीस भरिणी हुई एडमिशन फीस उनखां पोइ हुननि जे बुक्सनि जे लाइ मूंखे खर्च कढणा हुया पोइ अचवञु जे लाइ जेको बारिश में मूंखे तकलीफ़ थींदियूं हुननि जे लाइ बि कढणो हुयो त मम्मीअ कहिड़ी ट्रस्टी खां हेल्प वरितऊं बॉम्बे मां चयऊं मुंहिंजे धीउ खे फिफ्टीन पढ़ाइणो आहे त तव्हां मदद कयो त हुननि असांखे चेक ॾिनो जिते चेक अलाव न हुयो स्कूल में लेकिन असां दर असां हुननि खे चयो प्लीज़ असां छा ॿिए सां हेल्प वरिती आहे त हो चैक ई ॾींदा कुझु कैश त न ॾींदा त असां स्कूल जे नाले सां चेक ॾिनो त हुयो चेक असांखे चयऊं पंजनि ॾींहंनि खां पोइ तव्हांखे ॿुधाइंदासीं ॿुधाइंदासीं की कीअं पास थींदो की तव्हांखे एडमिशन मिलंदी की न न पोइ मुंहिंजी मम्मीअ जाम प्रे कयईं माताजी खे की ब मुंहिंजे ॿारु खे एडमिशन मिली वञे ऐं उहो चेक पास थी वञे त जीअं पंद्रहं ॾींहं थी विया असां स्कूल में वियासीं त पहिरियों पहिरियों मुंहिंजो ई नालो मथे लिखियलु हुयो नीलम अशोक मनवानी ॾिसी करे मुंहिंजे मम्मी डैडी जाम ख़ुशि थी विया की मुंहिंजी ॿारु हाणे पंद्रहें में पढ़ंदी पंद्रहें में वञी करे वॾी थींदी पोइ मूंखे कम कमाईंदी घर में मदद कंदी पोइ पंद्रहों थी वियो उनखां पोइ मुंहिंजी ज नंढी भेंण थी वई हुई त मूंखे हूअ अञा टेंशन थी वई हुइ की नंढी थी वई आहे हाणे मुंहिंजी पढ़ाई खतमि थी वई आहे हाणे हिनजे मथां असां ध्यानु ॾांदासीं त हुनखे हुनजे पढ़ाइण जे करे मां पंहिंजी पंद्रहें ताईं पढ़ाई पूरी कई पोइ नंढी खे असां वधीक वॾो कयो ॿियनि जे हेल्प सां हूअ बि वॾी थी जीअं मुंहिंजो मुंहिंजो जंंहिं हेल्प कयो उननि माण्हुनि ई स्कूल में उननि खे हेल्प कयो अॼु ताईं हूअ स्कूल में ई पढ़ंदी आहे जिते मां पढ़ंदी हुअसि हीअं ईअं मुंहिंजो ज़िंदगीअ जो पड़ाव आहे असां ॿियनि खां हेल्प वठी करे हलंदा आहियूं छो जो असां घर में टे ॼणा आहियूं मुंहिंजी मम्मी आहे मां ऐं मुंहिंजी भेंण आहिनि मुंहिंजे डैडी एक्स्पायर थी विया आहिनि हाणे हू न आहिनि लेकिन हुननि जे भरोसे असां हिमत करे कीअं करे असां पंहिंजी गाॾी हलाईंदा आहियूं लेकिन भॻवान जे दया सां असां पंहिंजे घर में ख़ुशि आहियूं